گڈ مارننگ سر میں حسین بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا تھا سر جی کہ میں آپ کا ایک پرانا کسٹمر بات کر رہا ہوں پچھلے چھ مہینے پہلے میں نے میں اپنی فیملی کے ساتھ آگرہ گیا تھا تو اس ٹائم پہ میں نے ایک اولا کیب کو بک کیا تھا تو اس ٹائم پہ ایک سوئفٹ کار سوئفٹ وائٹ کلر کی کار نے ہمیں پک کیا تھا اس ٹائم پہ ہم لوگ وہ ڈرائیو اس اس کار کو جو ڈرائیو کر رہے تھے وہ ڈرائیور بھی بہت اچھے آدمی تھے ہم دونوں میں نے وہاں پہ جو بھی ٹو جو بھی ٹور ہوا تھا ہمارا لمبا تو اس ٹور کو میں نے فلی انجوائے کیا تھا تو وہ جو ڈرائیور تھے وہ بھی بہت اچھے آدمی تھے انہوں نے بھی ہمیں گھما گھما کے اچھی ایک ایک پوائنٹ والی جگہوں کو دکھایا تھا اور آگرہ میں ہم نے فل انجوائے کیا تھا تو وہ میں چاہتا ہوں کہ اب میں واپس شملہ جانا چاہتا ہوں تو میں چاہتا ہوں سر کہ میں آپ واپس اسی کار میں اور اسی ڈرائیور کے ساتھ جانا چاہتا ہوں میری فیملی بھی اسی ڈیمانڈ پر ہے کہ وہ واپس اسی کار میں اور اسی ڈرائیور کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ جو ڈرائیور تھا وہ بہت ہی اچھا انسان ہے اسے بات کرنے کی تمیز لحاظ سب کچھ ہے اور میں اور میں چاہتا ہوں سر کہ آپ ایسے ڈرائیور اور زیادہ ریکمنڈڈ ریکمنڈ کریں اپنے اولا کمپنی میں